हिन्दी भाषा हमारी राज्य की राष्ट्रीय भाषा है जिसे हमें बोलने में गर्व होता है क्योंकि यह हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है हिन्दी हिन्दी बोलने में बहुत गर्व होता है इसे बोलने में भी आसानी होती है और रही बात हिन्दी की तो हिन्दी अगर भोजपुरी में भी आती है हिन्दी खड़ी भाषा में भी हिन्दी आती है और जो लोग पढ़े हों उन्हें भी समझ में आती है अच्छे से हिन्दी हिन्दी बहुत ही प्यारी भाषा होती है इसे हम गाँव में भी बोलते हैं सबको मन को बहुत लुभाती है हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा हमारी राज्य की राष्ट्रीय भाषा है जिससे हमें इसी भाषा से हमलोग बहोत ही अभिमान करते हैं क्योंकि हमें शुद्ध हिन्दी बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है जो हर किसी को समझ में आती है जो पढ़े हुए हैं पढ़े हों उन्हें भी समझ में आती है जो न पढ़े हों उन्हें भी समझ में आती है हिन्दी हिन्दी का कोई कोई देश में हिन्दी बोली नहीं जाती अँग्रेजों के देश में लोग अँग्रेजी बोलते हैं अँग्रेजों के सामने होकर अगर हिन्दी बोली जाए तो अँग्रेजों की तो समझ में नहीं आती हिन्दी भाषा पर हमलोगों के देश के ही जैसे दिल्ली हुई मुम्बई हुआ हिन्दी बोली जाती है हमारे गाँव में हर जगह हिन्दी बोली जाती है हिन्दी भाषा शुद्ध मानी गई है सभी लोग को हिन्दी बोलना बहुत ही अच्छा लगता है हिन्दी बोलने में कठिनाई भी नहीं होती अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश कोइ पढ़ा रहता है कोइ नहीं पढ़ा रहता है इनमे अँग्रेजी किसी को समझ में आती है किसी को नहीं समझ में आती है इसीलिए हमलोग ज़्यादा से ज़्यादा हिन्दी बोलना पसन्द करते हैं हिन्दी बोलने में आसान होती है हमारे बच्चे भी हिन्दी बोलते हैं शुद्ध हिन्दी बोलने में कठिनाई नहीं होती बड़े बुजुर्ग गाँव के लोग सभी लोग को हिन्दी बोलना बहुत अच्छा लगता है कि हिन्दी बोलने में सबको समझ में भी आती है कि नहीं जो क्या बोल रहे हैं हिन्दी बोलने से सबलोग प्रसन्न होते हैं हम भी हिन्दी अच्छे से बोल लेते हैं अँग्रेजी बोलने में तो कुछ लोग को कठिनाइयाँ भी होती हैं क्योंकि हर कोई अँग्रेजी नहीं पढ़ पाता हर भाषा सबको नहीं आती पर हिन्दी ऐसी भाषा है जोकि भारतवासियों के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है हर भारतवासियों को हिन्दी बोलना आनी चाहिए हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है इसे हर कोई जानता है चाहे नेता हों चाहे प्रधानमन्त्री हों चाहे राष्ट्रपति हों कोई भी हों हर कोई हिन्दी ही बोलता है अधिक से अधिक लोग हिन्दी भाषा ही बोलते हैं इसीलिए हिन्दी भाषा हमारे राष्ट्र में ज़्यादा रही है और हिन्दी बोलने में सभी लोग को अच्छा लगता है कोइ कठिनाई नहीं होती हिन्दी बोलने में हिन्दी हमारे राष्ट्र की भाषा है राष्ट्रीय भाषा है हिन्दी कोइ भी कार्यक्रम हो जागृति साँस्कृतिक हो तो कोई भी त्योहार हो हर त्योहार का नाम हिन्दी में ही हर जगह लिखा गया है हर त्योहार को हिन्दी में ही बताया गया है कि नहीं यह होली है होली है त्योहार है हर त्योहार हिन्दी में हमलोग बोलते हैं हिन्दी हर जगह बोली जाती है हमारे राष्ट्र की यह भाषा है हिन्दी जिसे नेता लोग भी हिन्दी ही बोलते हैं हिन्दी में ही हिन्दी में बोलते हैं हर गाँव में शहर में हर जगह हिन्दी बोलनी आती है सभी लोग को हिन्दी बोलनी आती है हिन्दी हमारे राष्ट्र भारत की राष्ट्रीय भाषा है जोकि हमें बोलने में बहुत ही गर्व होता है हिन्दी बोलने में बहुत गर्व होता है क्योंकि हिन्दी हमारे राष्ट्र हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है हम गर्व करते हैं कि हम हिन्दी बोलते हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय हैं राष्ट्र के राष्ट्रीय भाषा हमारी हिन्दी ही है हम भारत के रहनेवाले हैं भारत के लोग अधिकतर हिन्दी ही बोलते हैं और हिन्दी बोलने में हमें बहुत अभिमान है हिन्दी पर लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिन्दी ही साँस्कृति कोई भी कार्यक्रम हो साँस्कृतिक कार्यक्रम हो कुछ भी हो हमलोग हर जगह हिन्दी में बातें करते हैं जिससे सभी लोग को समझ में आ सके